हाँ जो बुक जो मंगवाई थी ओनलाइन अच्छा निकला है और ठीक ठाक था उसकी जो पैकिंग वैकिंग अच्छी बढ़िया तरीके से थी अच्छा बुक निकला उसमें सही क्वालिटी भी थी और समय से भी पहुँच गई थी हाँ और बच्चों के लिए ठीक भी थी वो हाँ और बुक की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी हाँ बच्चों के लिए अच्छी किताब थी वो